हैलो अंजी आं घर घै ओह् बमार होई गेदे यरो टिड्ढ पीड़ होआ दी ही उसी पता निं यरो मिगी बोल्ला दी की ढिड्ड पीड़ होआ दी बोलनी उसी की ट्यूशनां ई कीऽ निं जन्नी ऐ तूं आक्खा दी ढिड्ड पीड़ होआ दी मिगी कल्ल इसी कल्ल इसी ना अंऊ आपूं छुड़ी औगी ट्यूशनां उप्पर पढ़ी कीऽ निं ऐ एह् ड्रामें करदी पढ़दी ऐ निं ऐ किश फेल होई जाना इस इंया ट्यूशनै ई पैसें दा बी नास मड़ो दिक्खो हून इसी ट्यूशनै ई पाये दा अस केह् करी सकने आं दिक्खो ऐसा इंया पैसें दा नास करा दी ते ना एह् पढ़दी पास बी निं होना ऐ इस इस स्हाबै मड़ो कुदै पास होई जंदी ही ते कुदै बेगानें घर पुज्जी जंदी ही कल्ल इसी इसी अज्जै दे बाद में आपूं छुड़ना ट्यूशनै ते मड़ो केह् पता न्हाड़ा मड़ो दिक्खो आं अज्ज बी इस ब्हाना लाई ओड़दा टिड्ढ पीड़ इसी पता निं होआ दी बी ऐ जां नेईं एह् झूठ गै बोल्ला दी ऐ डॉक्टरै दे लैनी आं अंऊ इसी ते लोआनी आं इंजेक्शन उत्थें लगदा पता तां मड़ो ट्यूशनै ई आई दी निं एह् मड़ो फीस असें कुत्थां देनी ना एह् पढ़दी खाल्ली पैसें दा नास होआ दा केह् करना आह्गी कल्ल अंऊ इसी छोड़नै ई कन्नै फीस देई ओड़गी यरो दौ म्हीनै दी होई दी कोई निं ठीक आं अज्जै दे बाद रोज़ आवा करना उत्थें छुड़नै ई ठीक ऐ मारा करो इसी शैल पढ़दी ऐ निं ऐ एह् डंडा लेइयै कुट्टा करो शैल कोई लिहाज़ निं करनी न्हाड़ी कोई लिहाज़ निं करनी न्हाड़ी नेईं पढ़े ते दे डंडा बस यरो कुदै पास होई जा ते बस पास होनी चाहिदी तुस मारो कुट्टो जो मर्जी करो तुस बस पास होई जा जियां मर्जी ठीक ऐ ठीक ऐ भी कल्ल आह्गी अंऊ ठीक ऐ ओके ठीक ऐ भी तां ठीक ऐ